हैलो आहो दकान साढ़ी कॉलोनी च ऐं साढ़े कोल वीवो दे रियलमी दे नोकिये दे सैमसंग दे ओप्पो दे आं आं बड़ी बड़ी कंपनी दे चले दे वीवो दे न्यू मॉडल आवा दे रियलमी दे आवा दे बधिया कोला बधिया मॉडल आए दे अस कोई दस्स बजे दे अंदर अंदर खोल्ली ओड़दे अं यरो इन्ना टाईम निं होंदा ऐ तुस आपूं आह्नियै दिक्खी लैयो ते कन्नै तुसेंगी स्हेई लग्गी जाना कोई गल्ल निं ठीक ऐ ठीक